आंनाव थाखानाय माखासे बिफांफोरनिफ्राय आङो माखासे बिफां फुलिफोर दिहुनबावनो हायो जेनोबा जाय बिफांफोरा बेगर बेगर होया बिबारल' बारो नैबे बिफांफोरनिफ्राय आङो दालायफोरखौ आङो खोलोम होनानै आङो बेखौ फिसा फिसा हाफोराव प्लास्टिकफोराव दोन्नानै थुनानै माने बेखौ बिलाइफोर खिलिहोनो हायो माखासे हासारफोर होनानै आरो बेखौ जेब्ला देरो एसे जौवो बिलाइफोर ओंखारो होमब्ला आङो गायना गायनो हायो आरो आरो माखासे बेगर होग्रा माखासे बिफांफोर एबा बिबारफोरखौ नैबेसोरखौ आं मा खालामो बेगरफोरखौनो जावैनानै दोनो आरो देरोबा आं बेखौ गायो आरो